हा स्वच्छता ऐं हरियाली असांजे पर्यावरण जी सुरक्षा जी जान आहे ऐं उनजी सुरक्षा जे लाइ असांखे ॾाढा सुठा सुठा कदमु खणणा खपनि असांखे बि सफ़ाई रखिणी खपे ऐं इनजी आसे पासे जी हरियाली ऐं नंदियूं ऐं पहाड़ असांजे जेके बि पर्यटक उन्हनि खे ॾाढो आकर्षित कंदा आहिनि जंहिंजी वज़ह सां माण्हू ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि जॻह तां ॾिसण में ऐं उन नंदियुनि ऐं पहाड़नि जी खूबसूरती उन फ़ोटोग्राफ़ीअ सां वधीक वधी वेंदी आहे जीअं हरिया पर्यटक ईंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि टाइप जो ॾिसंदा आहिनि अलॻि अलॻि फ़ोटोग्राफ़ी खिचंदा आहिनि जंहिंजी वज़ह सां उन्हनि जी फ़ोटोग्राफ़ी सक्सेस वञे ऐं नदियूं पहाड़ ॾिसण अचनि जीअं काड़ा डूंगर आहे उनखे पहाड़ चवंदा आहिनि ऐं हिते चारि पंज नंदियूं ॿियूं बि आहिनि जंहिंखे खूबसूरती वधी वेंदी आहे ॾिसण सां ऐं उन टाइम जॾहिं बारिश जी सीजन हूंदी आहे सभु ॼणा वेंदा आहिनि झरना ॾिसण ऐं इहो पहाड़ ऐं हरियाली हर जॻह ते सभिनीनि खे प्रभावितु कयो वेंदो आहे